ग्रामीण खेत्र में त अञा इलाही शेवाऊं कुझ बि शेवाऊं ठीक सां कोन थी थी सघनि ग्रामीण खेत्र में न त हॉस्पीटल जी सुठी शेवा आहे सरकारी अस्पताल आहिनि कोई बि डॉक्टर्स बि आहिनि त जेके पढ़ाई बि कनि था त उहे सरकारी हुते गाम देहात मे वञी करे सरकारी डॉक्टर नथा ठहणु चाहिनि उहे लखनऊ में हिते आसे पासे वञनि था लेकिन गाम में कोई वञणु कोन थो चाहे त जिते माण्हू वेंदा कोन त हुते जे गाम जी तरक़ी कीअं थींदी न डॉक्टर्स आहिनि हुते न सड़कूं ठीकु ठहनि थी न इंटरनेट ठीक सां हले थो त हिन पासे सभ शइ जी दिक़त आहे असां बि ॿारनि खे जीअं पढ़ायूं था कोई असांजा ॿार डॉक्टर आहिनि इंजीनियर आहिनि त हुननि जी जॉब्स अगरि सरकारी एरिया में डॉ गाम में लॻे बि थी त ॿार वञणु कोन था चाहिनि चवनि था न असां शहर जे सरकारी हॉस्पीटल में कम कंदासीं त हिन करे गाम में तरक़ी थी कोन थी सघे न हॉस्पीटल में थिए थी न सड़कूं ठीक सां ठही सघनि थी कोई हुन पासे वञण ई कोन थो चाहे त सरकार खे हिन पासे कदम उठाइणा खपे थोरी सी सुविधाऊं सुठी कनि जीअं वॾा वॾा माण्हू हिते लखनऊ में रहणु चाहिनि था उहे गाम में बि वञी करे सुठी पंहिंजी जॉब करे सघनि ऐं देश जो सु सुधार थी सघे विकास बि थी सघे